बड्डे बड्डे बिजनिसमैन दा इक सिस्सटम होंदा सर उं'दे बड्डे बड्डे बंदें कन्नै लिंक होंदे न अपने उं'दे बाह्र दे बंदें कन्नै लिंक होने जिन्ने जिन्ने अपने मतलब बिजनिसमैन बड्डे बड्डे बिजनिसमैन होंदे जेह्ड़े उं'दे कन्नै लिंक होने साढ़ा मतलब कि उ'ऐ जेह्ड़े मतलब ग्रांऽ बिच दकानां शकानां होई गेइयां कोई बड्डी निक्कियां निक्कियां बड्डी कुदरै निक्की निक्की दकानां होई गेइयां उं'दे कन्नै साढ़े लिंक होने होर अपने इत्थै इत्थै इन्नी गै चलदी साढ़ी सर इद्धर बड्डे बड्डे लोकें दी बड़े बड़े दूर चलनी साढ़ी उद्धर दकानां तगर गै चलनी जि'यां साढ़े इक म्हल्लै च दकान ऐ बड़ी बड्डी दकान ऐ ओह् कराड़े दी दकान ऐ ओह् ओह् ते मतलब कि बड्डे बिजनिसमैन न अस नेईं तां सर ओह् लुट्टी जंदे मतलब लुटदे आए असें ई ओह् ते बड्डे बड्डे बंदे कन्नै उं'दे लिंक न केह् पता बड्डे बड्डे बंदे ईं ओह् समान बी सस्ता लांदे होन मगर साढ़े नेह् बंदें ई जेह्ड़े न निक्के बंदे गी असें ई ओह् समान बी बद्ध प्राइज कन्नै लांदे मतलब कि बद्ध रेट कन्नै लांदे एह्दा मतलब कि जेह्ड़े निक्के एह्दे कोला कि निक्के जेह्ड़े बिजनिसमैन जेह्डे निक्कियां दकानां आह्ले होंदे ओह् असें ई जरूर दस बीह् रपेऽ घट्ट लाह्गे मगर जेह्ड़े बड्डे होंदे न एह् कदें घट्ट निं लांदे एह् मतलब कि कुसै दे सक्के होंदे गै निं हैन इ'नें चाहिदा छड़ा पैसा पैसा एह्दा मतलब इत्तै गल्ला अस कि निक्के बिजनिसमैन कन्नै लिंक रखदे बड्डे बड्डे कन्नै नेईं नेईं लिंक रखदे न अस होर ते इ'यै सनान्ना में अपने मतलब कि एह्दे बारे च सनाऽ दा तुसें ई जे बिजनिस बारे च कि साढ़ा बिजनिस जेह्ड़ा अच्छा बिजनिस ऐ जेह्ड़ा साढ़ा चला दा असें ई नेईं जरूरत बड्डे बिजनिस दी बड्डा बनना पौंदा मगर स्हानू बड्डे बंदे नेईं नां दिंदे उट्ठना साढ़े म्हल्ले आह्ले जेह्ड़े न